स्कूटर ओला उबर रिक्शा साइकिल गाॾी बाइक स्कूटी ॿेड़ी रेल गाॾी हवाइ जहाज टैम्पो ई रिक्शा आटो रिक्शा मारुति एट हंड्रेड हुंडई आई ट्वेंटी आई टेन होंडा सिटी